गांवांतल्या समाजाचो प्रवास सुखकारक जावंचो म्हणून वेगवेगळीं प्रवासाचीं साधना जीं आसात जशें की रिक्षा मोटरसायकल बसी ह्यो लोकांक उपलब्ध करून दिवच्यो आनी पर्यटनाच्यो पर्यटनाक ज्यो फाव सारको जागो आसा तांचें सुशोभीकरण करचें जेणें करून चडांत चड पर्यटक गांवांत येतले आनी गांवांतल्या लोकांक आपलें उपजिवीका चलोवपाचें एक साधन म्हणजें पयशे आत्मनिर्भर जावपाचें साधन मेळटलें पुराय पर्यटकांक सगळो जागो सुशोभीकरण केल्ल्यान वेगवेगळे पर्य जाग्याचे पर्यट लोक हांगासर येवन हांकां भेट दितले तशेंच हांगासरल्यां लोकांक दुसरे हांगासर प्रवासाची साधनां आशिल्ल्या कारणान हांगासरल्या लोकांक दुसरे कडेन वचून सगळें पळोवन आनंद घेवपाक मेळटलो